स्कुल गखांनायनि उनाव बेलासिनि टिउसन बा प्राइभेट क्लासनि सोमोन्दै आं बेखौनो सानोदि टिउसनआ गथ'फोदनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोबा जोङो स्कुलाव गथ' स्कुलाव गोबां स्टुडेन्ट बा गोबां फरायसा जानायनि थाखाय गथ'फ्रा मा जायो कनसेनट्रेट होनो हाया हाया जायो फरायनायफोराव दा आरो गावजों गाव लोगो मोलायोबा गावनि ज' लोगो मोनलायोबा मा बिसिनि दुस्थ' बिसिनि दुस्थ'फ्रा बारा जायो दा क्लासफोराव बिसोर मा जायो फरायनो गोसो होआ होआ जायो दा जोंहा टिउसन लायोबा मा जायो दा पार्सनेल बा सानै साथाम सिंगेल बिदि जोहा टिउसनाव बिदि जायोबा मानि गथ'फोदनो गोबां मोजां जायो दा बिथां गथ'फोरनो मा आराम मोजाङै बिथांमोना फोरोंजानो मोनो पार्सनेल मोजाङै अबेबा बुजियाखैबा दा टिउसन मास्टारा बिथांमोनखौ मोजां एक्सप्लेइन खालामनानै होयो दा एक्सप्लेइन खालामनानै जारै गथ'फोरा गोबां मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो दा जोंहा गथ'फोरा आरो टिउसन लायाबा न'वाव थायोबा बेरायनाय ओरैनो मबाइल नायनाय ओरैनो उन्दुनानै थानाय बेफोर बारा जायो दा गथ'फोरखौ जों जेब्लायबो जोङो बेस्थ' दोननो बा जोङो गथ'फोरखौ जों जेब्लायबो लेखाजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय जोङो टिउसन होनाया जोबोद गोनां दा टिउसनाव जोंहा गथ'फोरा गोबां देभ्लपबो जायो माखासे बुजियैफोरखौ टिउसनाव फैबा जोंहा मा बुजियै माखासे लेसनफोरखौ टिउसनाव फैयोबा बुजियो आरो हाख'वा हाख'वा माखासे सानखान्थि सानखान्थिफोरखौबो टिउसनाव फैयोबा स्कुलाव बुजियैखौ टिउसनाव मोजाङै बुजिफैयो दा बेनो गथ'फोरखौ जोङो टिउसन होयोबा गथ'फोरा जोबोद मोजां मानो होनबा बि गथ'फ्रा फरायनायाव मोजां जायो आरो मा गथ'फोरनो जोङो टिउसन होनाया जोबोद गोनां